فریج جو ہے وقت کی ضرورت ہے اس کے وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری بچ جاتی ہیں خراب ہونے سے اور پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کم ٹائم میں جا جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے میں نے ایک فریج خریدی تھی وہ انیس سو اسی کی بنی ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی میرے پاس تھی وہ تقریبا

اور جیسے آدمی کی پیاس بجھانے کے لیے آج کل فریج کا ہی پانی رہ گیا ہے ایسا کی ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھتی ہے تو فریج ایک وقت بہت اچھی ضرورت ہے اور بہت ہی کارآمد چیز ہے